गुड आफ्टरनून सर सर मैं आपके ल लाइब्रेरी के बारे में सर मैंने आपके ऐड देखा आपका लाइब्रेरी के बारे में मैंने ऐड देखा हुआ है जी तो मैं भी जी सर मैं आपके घर लाइब्रेरी के जस्ट पीछे रहता हूँ और इसीलिए मैं आपका घर के पास होने के वजह से मैं आपका लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहता हूँ जी सर सम जी सर मुझे सर लाइब्रेरी के लिए ये सब टाइमिंग वगैरह जाननी थी क्या लाइब्रेरी नाइट शिफ्ट में चलता है क्या क्योंकि मैं ना रात जी जी

जी जी

जी आप जी सर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं एम एस डब्ल्यू का स्टूडेंट हूँ और मैं उसके साथ मैं सर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा हूँ और मैं एम एस डब्ल्यू का स्टूडेंट हूँ सेकेंड फाइनल ईयर का स्टू

जी सर रजिस्ट्रेशन की क्या फीस है

जी सर वो तो बहुत अच्छा बात है जी जी जी जी प ये पूछना था कि आपके लाइब्रेरी में मतलब ये वाई फाई वगैरह का सुविधा सब कुछ अविलेबल है सर जी जी जी

ठीक है सर उन सब चीजों का ध्यान मैं रखूँगा और मैं जल्दी सर आपके लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि मुझे पढ़ाई में जो डिले हो रहा जी सर मैं नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट तारीख से ज्वाइन कर लेता हूँ और जल्द ही मैं आपको ओके ओके सर ओके सर ठीक है सर तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा मैं जल्दी ही ज्वाइन करू लूँ ओके सर धन्यवाद